यू पी एस सी की तैयारी कर रहे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों को मदद मिलती है सब समाचार पत्र का पत्र से ही उनको जानकारी मिलती है कहाँ पे क्या घटनाएं घट रही है और जो उसमें कुशल दी होते हैं वो सब भी देश विदेसों से रिलेटेड होते हैं इसलिए वो समाचार पत्र का बहुत ही मदद करती है यू पी एस सी परीक्षा की प्रतियोगी तैयारी कर रहे छात्रों को काफ़ी मदद मिलती है और हमारे आसपास क्या घटना घट रही है देश में कहाँ क्या हो रहा है हैं इस तरह की सब जानकारियाँ समाचार पत्र से ही मिलती है और उसमें पत्रिकाएं बहुत जो कि बहुत सी आती हैं जैसे बनीता हुई या आपकी गृह शोभा हुई इन सब में भी ये सब समाचार पत्र से ही जुड़े होते हैं मीडिया से ही जुड़ी होती हैं इनको सब पढ़ने से ही सब जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और ये ये जो है समाचार पत्र बहुत ही मदद करता है हमारी क्या आप समझिए जितनी भी तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ पढ़ने वाले छात्र हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी समाचार पत्रिका से काफ़ी मदद मिलती है और बहुत सी जानकारियाँ ऐसी हैं जो समाचार पत्रों से ही हमें प्राप्त होती है इसलिए प्रतियोगी तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समाचार पत्र जो है और यो ये आपके जो वो आती हैं पत्रिकाएं आती हैं इनसे सब जो है काफ़ी मदद मिलती है इसलिए इनका समाचार मीडिया और बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है बहुत ही महत्वपूर्ण मदद करती है समाचार पत्र से ही अब तो हर मोबाईल वगैरह हो गया जो भी जानकारियाँ जैसे मिल जाती हैं लेकिन समाचार पत्र तो एक अलग चीज है ही पर सबसे अधिक जानकारी हमें समाचार पत्र और पत्र समाचार पत्र से ही पत्रिकाओं से ही प्राप्त होती हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने से देश विदेश की भी जानकारी हमें मिलती है कहाँ पे क्या हो रहा है कौन सी घटना घट रही है और उसमें जो कोश्चन दिए होते हैं लगभग देश विदेश से भी जुड़ी हुए कोश्चन होते हैं तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी जानकारी हमें समाचार पत्र और पत्रिकाओं से ही मिलती है मीडिया इस तरह से हमारे जीवन में बहुत ही महतपूर्ण भूमिका निभाती है अब कौन सी परीक्षा किस केंद्र पे होगी और इस तरह की जानकारी हमें समाचार पत्र से ही प्राप्त होती है कौन सी परीक्षाएं हुई बाद में परीक्षा कौन केंसिल हो गई के पर्चा लीक हो गया या क्या हो गया जो भी घटना घटती है जे किसी प्रकार की तो वो सारी जानकारी समाचार पत्र और मीडिया से ही हमें प्राप्त होती है इसलिए समाचार पत्र और मीडिया यू पी एस सी आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को की बहुत ही महत्वपूर्ण मदद और सहायता करती है